दिक्खो महाराज मेरा नांऽ विक्की कुमार ऐ होर मै रियासी डिस्ट्रिक्ट च रौह्न्नां सिड़ा गडग्याल तो घटना साढ़े ने एह् होई ऐ कि घरा जा दे अस उधमपुर आह्ली सैड दे मोटरसाइकल लेइयै जा दे मेरे मम्मी ते साढ़ा ऐक्सीडेंट होएआ टिप्परै कन्नै तो ऐक्सीडेंट बड़ा भैड़ा होएआ कि भगवान कुसै ने करा नि नेहा ऐक्सीडेंट होएआ महाराज ते त्रै दिन अस अस्पताल कोमे च रेह् इ'यां पंदरां दिन लग्गी गे उ'आं त्रै दिन अस अस्पताल रेह् ते फर्क होंदा होंदा बड़े सालै साल समझो होई गेआ हून मेरा हून थोह्ड़ा थोह्ड़ा फर्क ऐ ते टिप्परा आह्ला ते नस्सी गेआ भैं अपने म्हल्ले दा बंदा था फ्ही ओह् लग्गी पता बाद च ते ओल्लै कम्म गेदा हा ते होई ते हून थोह्ड़ा फर्क ऐ घटना महाराज इक घैंटे गेआ मै जम्मू आं जम्मू गेआ ते जम्मू उत्थें केह् होएआ बरखा लग्गी दी ही निक्की निक्की ते कपड़े गेदे सिज्जी ते कपड़े सिज्जी गेदे ते माए स्लिप ही थोह्ड़ी ते मोटरसाइकल गेआ परतोई लत्त बांह् थोह्ड़ी इ'यां बची गेआ पर घराटा घरूटा थोह्ड़ी लग्गी गेआ ते फ्ही आए घर घर आए ते दिक्खेआ लग्गी लुगी दियां बड़े मुश्कले कन्नै फ्ही डाक्टरै डूक्टरै गे फर्क सुर्क होएआ ते नोहड़े कन्नै आपे थोह्डे बमार रेह् इ'यै ते लग्गी दियां बुखार बखूर चढ़े दा बमार रेह् पंज छे म्हीने हून थोह्ड़ा फर्क ऐ ते चलो